हेलो आपको ये कहना था की अभी से मैं अपना एक रेनोए करवाया है नया नया तो वहाँ पर जो है मेरे जो मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है वो सारे उधर लगाने हैं जैसे की लाइट हो गई फैन ए सी फ्रिज मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा जितना भी इलेक्ट्रिक सामान है उन सबकी वायरिंग करवानी है तो सर सर मेरे घर में टोटल पाँच रूम है और आप अटैच कर दो उसके साथ वो बाथरूम आप

सर अब घर है तीन मंजिल का है और जो छत पर है वहाँ पर एक स्टोर रूम भी दे रखा है स्टोर रूम में बाकी सारा घर का सामान है तो वहाँ पर भी लाइटिंग फैन की जरूरत है

हाँ और अगर इन सबके साथ में जो जैसे अपन डेकोरेट करने के लिए भी और लैम्पस वगैरह लगाते है ना लाइटिंग्स करवाते हैं और फिर कलरफुल लाइट्स हो जाती है कहीं कहीं तो और जो मेरा स्टोर रूम है उधर भी मैंने वो जो एक डिस्को लाइट्स टाइप्स आती है जिसने वाइट और जो कलर मिक्स भी हो जाते हैं वो जो अलग अलग स्विच जाता है तो मुझे उनका भी करवाना है वो है ना वो मतलब एक ना सब रूम में नहीं वो मुझे हॉल में करवाना है और एक अपने रूम में करवाना है

क्योंकि क्योंकि हॉल में हाँ वो भी करवाना है और आपको पता है कि मतलब जो बहार मेरे जो रेलिंग का सेटअप है ना तो उधर भी मैंने ना नीचे लाइट्स का दे रखा है वो डेकोरेशन और उसके लिए ताकि अच्छा लगे तो वो सारा सीन है मतलब लाइटिंग बहुत सारी है पूरे घर में बहुत सारे लाइटिंग करनी है अच्छा तो मैं मेरे को ये पूछना था की आपके घर में मतलब सॉरी आपकी जो प्लेस है मतलब दूकान में तो मुझे कुछ ऑप्शन दिखायेंगे आप जैसे की आप ऐसी लाइट्स क्या लगवाते हैं अच्छी जो ऊपर पी ओ पी हो रखी होती है उसके हिसाब से कलरफुल लाइट्स ओके ओके ठीक है मैं आपकी दुकान पे आ जाउंगी कल पॉज़िटिवली यस ओके

ओके हाँ ओके ओके थैंक यू